जय झूलेलाल असांजे गुजरात में ॾाढियूं सुठियूं हॉस्पिटलूं आहिनि हॉस्पिटलुनि में ॾाढी सुठी ट्रीटमैंटू थींदियूं आहिनि ग़रीबनि जे लाइ मुफ़्ति दवाऊं बि थीं मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे सुठे नमूने अ ट्रीटमैंट बि मिलंदो आहे ऐं जनऔषधि केंद्र बि आहिनि जिते असांखे दवाऊं सस्ते में ॾींद ॾींदा आहिनि मुफ़्ति दवाऊं बि ॾींदा आहिनि घुर्जाऊं माण्हुनि खे ऐं असांजे हिते टीका बि टीकाकरण बि थींदा आहिनि जिते लेडिसूं घरु घरु वञी करे पोलीए जा ड्रॉप्स पीआरींदा आहिनि टीकाकरण करे ईंदा आहिनि सोसाइटीनि में रेल्वे स्टेशन ते ऐं घर बि वेंदा आहिनि ऐं हिते बीमा बीमा पॉलिसी बि मिलंदी आहे गुजरात तर्फ़ा असांखे अ पंजनि लखनि में जेतिरो बि ख़र्चु ईंदो आहे मैडिक्लेम में हॉस्पिटल में जेके अफ़ॉर्डेबिल न हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि उहे सहायता कंदा आहिनि उन्हनि जा बिल पास थी वेंदा आहिनि उन्हनि खे उहो मदद मिलंदी आहे बीमा कंपनीअ मां